नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नांऽ मीनाक्षी ऐ ते में रियासी डिस्ट्रिक दी रौह्ने आह्ली आं अज्ज में तुं'दे कन्नै कुछ गल्लां सांझा करना चाह्न्नीं आं के केह्दे बारे च किश बमारियें दे बारे च जेह्कियां कोई बरखै दे मौसम च होंदियां न कोई ठंडू कन्नै होंदियां न ते कोई कियां होंदियां न ते सारें कोला बड्डी गल्ल ऐ के एह् जेह्कियां बमारियां तां ओह् एह् इक दुऐ कोला लग्गी सकदियां न पैह्ली जेह्की तां साढ़ी पैह्ली बमारी ऐ जेह्की असें ई बरखा दे मौसम च लग्गी सकदी ऐ उसी क्लोरिया आखेआ जंदा ऐ ते बरखा दे मौसम च जेह्के बड़े सारे कीड़े होंदे न जेह्के साढ़े शरीर च इन्फैक्शन करी ओड़दे न ते इसदे बारे च एह् आखेआ जंदा ऐ कि जेह्की बरखा ऐ साढ़े गितै जरूरी बी बड़ी जैदा ऐ ते इसदे नुकसान बी बड़ी बरखा होने दे नुकसान बी बड़े जैदा न ते जिस बंदा अगर कोई बी बंदा इस बमारी दा शकार होई जंदा ऐ तां उसी कुसै दे कन्नै मिलना जुलना घट्ट चाहिदा इवन कि उसी अपने घरै दे टब्बरै कन्नै जेह्का थोह्ड़ा बहुत ध्यान रक्खियै जेह्का तां गल्ल बात जां कश बौह्ना चाहिदा की के उसी बमारी लग्गी दी ऐ ते दूएं बी लग्गी ते त्रीये गी बी लग्गी भी तुस समझी सकदे ओ कि कोरोना आह्ला हाल होई जंदा ऐ एह् निं करना ऐ असें ते इ'नें बमारियें कोला बचने गितै बार बार हत्थ धोने न असें नुहाड़े बाद होर दोआइयां टैमें दियां खानियां न रुट्टी ढंगै दी खानी कोई गंद फंद निं खाना ऐ होर दूई जेह्की बमारी साढ़ी एह् ऐ जेह्की असें गी ठंडू दे दिनें च जैदा होंदी ऐ ते एह् जेह्की बमारी ऐ एह् हर कुसै गी होंदी ऐ एह् कोई बंदा ऐसा निं होना ऐ जिसी एह् बमारी निं होंदी ऐ कोई होग पर मुश्कल ऐ कि ऐसा बंदा होना ऐ कोई ए् केह्ड़ी जेह्का जुकाम ऐ असें गी जुकाम नक्कै चा जेह्का औंदा ऐ ते एह्बी इक बमारी ऐ एह् ठंडू कन्नै मिन्टें च होई जंदा ऐ एह् कल परसों गै इन्नी जैदा गर्मी ही ते राती बेल्लै बरखा लग्गी ते अ'ऊं बाह्र गेई उठी आं बाहर मिगी थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठंड लग्गी ते सवेरे सवेरे दिक्खेआ तां नक्क सरूं सरूं लग्गी दा करना ते इस बमारी कशा बचने लेई जेह्का तां ठंडू च नेईं जाना ऐ पैह्लें दूआ जेह्का तां जिसलै जुकाम लग्गी जा बंदे गी ते उसी जेह्का तां सिर घट्ट धोंदे न साढ़े जेह्के ग्रांईं लोकें दियां गल्लां न कि सिर घट्ट धोना कि अगर कच्चा जुकाम होऐ तां आखदे न होर बिगड़ी जंदा ऐ ते नुहाड़े बाद तां होर जेह्का दोआई खानी होर काढ़ा सगुआं जरूर पीना जुकामें पर एह् काढ़ा दोआइयें कशा एह् काढ़ा जेह्का तां ओह् जैदा फायदेमंद होंदा उसदे नै ना कोई बमारियां ते ना कोई किश अपना देसी लाज करो ते मज़े कन्नै र'वो नुहाड़े बाद जेह्का जुकाम ऐ ते ओह् अगर घरै दे इक बंदे गी लग्गेआ ते ओह् सारें गी होना ई होना ऐ चाहे बारी बारी होग चाहे किट्ठा होग ते इ'नें गी जेह्का होना जरूरी होंदा ते नेईं होऐ जुकाम तां केइयें दे नक्क सुक्के दे बी रौंह्दे ते केइयें गी ते भी तां सरड़ सरड़ होंदा गै रौंह्दा ऐ ते इस जुकामें कन्नै जेह्का ना सारें गी जेह्का तां गलै गी पीड़ होंदी ऐ ते गलै गी पीड़ तां कांथै दे बगैर मिगी ते घटदी निं ऐ ते तुस पता निं दोआई खंदे ओ कि ते साढ़ी दोआई ते मिगी जेह्का जिसलै जुकाम लगदा ऐ ते अ'ऊं कोआंथ बनाइयै पीनी आं ते होर किश निं करनी आं ते दोआई बड़ी घट्ट खन्नी आं इस कन्नै गै में अपने शब्दें गी विराम दिन्नी आं ते मता मता धन्नबाद तुंदा